میرا نام دلشان ہے میرے چار بھائی بہن ہیں اور میرے فادر نرسنگ ہوم چلاتے ہیں مدر ہاؤس وائف ہے اور میں ابھی ٹینتھ کمپلیٹ کیا ہوں آگے کا میرا ایم ہے کہ میں یو پی ایس سی کلیئر کروں اور پھر لوگوں کا سیوا کروں ابھی تو فی الحال میں اپنے فادر کے ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتا ہوں